असां मां पंहिंजे डेटा बेस जी जेकी ट्रेक रीकॉड आहे उहो लैपटॉप में रखंदी आहियां अस मूंखे ले डेल कंपनीअ जो लैपटॉप आहे जंहिं में मूंखे विंडो सोफ़्टवेर आहे त मां पंहिंजी डेटा जेकी आहे हूअ माइक्रोसोफ़्ट जे सोफ़्टवेर विंडोज़ में रखंदी आहियां ऐं इन खां अलावा जेके असांजी फोटोज़ आहिनि या बीं काई डेटा आहे उहा असांजे मोबाइल फ़ोन जी जेकी एंड्रॉइड सिस्टम आहे त मूंखे एंड्रॉइड जे फ़ोन में ई सिस्टम में ई फोटो ऐं जेके ॿिया डॉक्युमेंट वग़ैरह आहिनि हुते रखिया वेंदा आहिनि ऐं असां हुन डेटा बेस जो जेको आहे उहो ईमेल जे थ्रू बेकअप बि रखंदी आहियां छो करे अगरि बेक अगर कंहिं टाइम ते असांजो लैपटॉप ख़राब थो थी वञे या असांजी मोबाइल फ़ोन जेकी आहे उहा गुम थी थी वञे त असांखे अगरि हुनजी काई ईमेल ते लिंक हूंदी या ईमेल ते असांखे डेटा हूंदी त उहा असां वापसि डेटा यूज़ करे सघंदा आहियूं अगरि जे असां उनजी बेकअप न रखंदासी त असां उआ डेटा जेकी आहे उहा सॼी गुम थी वेंदी न फ़ोटो मिल न मिलंदा या असांखे जेके ज़रूरी डॉक्यूमेंट खपनि उहे न मिलंदा त हिनजे करे मां पहिरियों सभिनिनि खां पहिरों पंहिंजी जेकी बि डेटा आहे उहा मां पंहिंजे लैपटॉप में विंडोज़ में सेव कंदी आहियां विंडोज़ जे फ़ोल्डर में ठए ठाहे सेव कंदी आहियां ऐं हिन खां पोइ हुनखे ईमेल ते बि बेकअप रखंदी आहियां ऐं जेके बि फ़ोटोज़ हूंदा आहिनि उहे गूगल ड्राइव में रखंदी आहियां ऐं हिन खां अलावा जेके डॉक्यूमेंट्स आहिनि फ़ोन में हुनजी बेकअप बि मां ईमेल ते रखी छ्ॾंदी आहियां